वैसे तो भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छी है और हमें इसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसके अंदर हमें सामाजिक ज्ञान से लेकर धार्मिक ज्ञानों तक का ज्ञान प्राप्त कराते हैं ये वाले जो प्रणाली है उसके बारे में और इसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आजकल जो लोग हैं तो वो जागरूक हुए हैं जो समाज है वो जागरूक हुआ है के हम अगर हिंदू हैं अगर हम भारतीय हैं तो हम क्यों मुगलों का इतिहास पढ़ें तो सबसे गंभीर चुनौती तो यही है की कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं हमारा साथ दे रहे हैं इस बात के लिए की मुगलों का जो इतिहास है उसे बदल दिया जाए और उसकी जगह हमें महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी जो हमारे जो वीर योद्धा है जैसे की रानी लक्ष्मीबाई हो गई और है ना वो सुभाष चंद्र बोश जो हो गए तो इनका जो भी है इनकी जो हिस्ट्री है तो वो हमें पढ़ाई जाए लेकिन जो शिक्षा प्रणाली है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है वो अभी तक पता नहीं क्यों मुगलों को सपोर्ट कर रही है जो मुगलों की जो हम इतिहास है वो पढ़ रहे हैं तो चुनौती तो यही है कि जब अब इतने सारे लोग चाह रहे हैं कि वह जो हैं मुगलों का इतिहास हटाके जो है महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी इन सब के इतिहास हम सबको बताएं ताकि बच्चों को पता तो चले कि हमारे भारत के लोगों ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कितना कुछ किया है भारत में शिक्षा लाने के लिए औरतों ने कितना कुछ किया है और मर्द ही नहीं सिर्फ और सिर्फ औरतों ने भी इतना ही साथ दिया है जैसे की रानी लक्ष्मीबाई हो गई और जीजाबाई हो गई पन्नाधाय हो गई सारी जितनी भी औरतें इन्होंने भी साथ दिया है